नमस्ते है सर चार कमरे हैं भई हाँ हाँ हाँ रंगाई करवाना है पुट्टी पेन्ट करवाना है हाँ हाँ हाँ जब समय हो आपका ठीक आ जाइए कल आ जाइए हैं हाँ सामान आ जाएगी हाँ ठीक हाँ नहीं नहीं कमरे भी हैं बरामदे भी हैं हाँ हाँ हाँ हैं हाँ हाँ हाँ सब करना है आपको हाँ सब करवाना है चलो हाँ हाँ हाँ हाँ डिज़ाइन भी बनवाना है ह्म्म हाँ समझे डिज़ाइन डिज़ाइन बनवाने के लिए क्या मँगाना पड़ेगा हाँ ठीक ठीक है मँगवा लेंगे ठीक है नमस्ते जी नमस्कार